हेल' आंनो फ्राइड राइस नांगौमोन नोंथांनि माबानिफ्राय हटेलनिफ्राय रेस्टुरेन्टनिफ्राय आङो अर्डार खालामबाय थाखायो आंनो चिकेन फ्राइड राइस नांगौ आंनि बे बिहरबाय थानाय एड्रेसआवनो हरब्लानो जाबाय आरो नोंसिना बिराद मोजां जायो संनाय खावनायफ्रा ओंखायनो आङो नोंथांमोननाव फिन खेबसेबाव बिहर फिनबावनाय जादों ओंखायनो नोंथाङा आंनि अर्डारखौ आंनि एड्रेसआव हरब्लानो जाबाय आङो पेमेन्टखौ खालामहरनोसै दे बिदिब्ला बाइ